हाँ जी मैं उज्जैन में रहती हूँ और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ उज्जैन एक धार्मिक स्थल है यहाँ पर बहुत सारी मंदिर हैं तो एक प्रसिद्ध मंदिर है उज्जैन का महाकालेश्वर जोतिर्लिंग जो जोतिर्लिंग में आता है और यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं दूर दूर से दर्शन करने और यह बहुत प्रसिद्ध है और बहुत मान्यता हैं इसकि तो यहाँ बहुत सारे जने आते हैं और उसी के पास हर सिद्धि माता का मंदिर है वहाँ की भी बहुत मान्यता हैं कि लोग वहाँ भी जाते हें और हमारे यहाँ शनि महराज का मंदिर भी है वहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने दूर दूर से और आसपास में साईं मंदिर भी है तो वहाँ भी आते हैं और बहुत अच्छा बना हुआ है वो कम से कम सौ एकर में फैला हुआ है और वहाँ फोटो खिंचवाने की और घूमने की और पिकनिक जैसे इस्पौट्स बहुत अच्छे हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं पास ही में महाकालेश्वर मंदिर के पास ही में नदी है तो फिर वहाँ भी जाते हें लोग शिपिंग ऐसे बोटिंग करने फिज बोटिंग करने और उसमें स्नान भी करते हैं क्योंकि वो महाकुम्भ में आता है इसलिए और अभी कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ महाकुम्भ मेला लगने वाला है तो बहुत सारी आएंगी और उसी की तैयारी में सब लगे हुए हैं तो वहाँ उज्जैन में बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं